हम सोनी कम्पनीके टी वी लेलहुँ जेकि बीस हजारमे देलक बहुत अच्छा चलयए बढिआँ चलयए आओर बिजली भी हमर बहुत बढिआँ खपत जादा नहि करयए कम खपतमे अच्छा चलयए आओर हमरा बहुत बढिआँ लागल ई चीज लयके आओर देखी ओ